जो तकनीक है वो बच्चों के विकासशील सामाजिक कौशल रिश्तों पर स्वास्थ्य पर जो कंसन्ट्रेट करना यानी ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रही है उनके जो सामाजिक कौशल है उसका विकास नहीं हो पा रहा है बच्चे डरे सहमे रह रहे हैं बच्चे शर्मीले हो रहें हैं बच्चों में बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते आज कल बच्चे ज़्यादातर टाइम इस्क्रीन पर बिताने लगे हैं और जो बाहर खेले जाने वाले खेल थे क्रिकेट है फुटबॉल है और जो स्थानीय बहुत सारे खेल थे उन में बच्चों का जो संलग्नता है वो बहुत कम हुई है और उसके पीछे कारण ये है कि कोविड समय में आप देखेंगे कि बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षा का एक विकल्प आया और उस ऑनलाइन कक्षा के विकल्प में बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन घर घर में उपलब्ध कराए गए और उन मोबाइल फ़ोन में जहाँ तक बच्चों ने क्लास अटेंड की वो तो एक बात थी लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का ज़्यादातर समय इस्क्रीन टाइम में बीता है